आंथ' गोदान ओंख्रि संनाय फोरखौ मोनथिजोबा मोजाङै ओमफाय दानि गोदान गोदानफोरखौथ' आङो मोजाङै मिन्थिजोबा ओमफ्राय बेखौ मालाबा इउथुब फ्राव नायनाय जायो आरो बेखौ सोलोंनो थाखाय नायो आं मालाबा फिसाफ्राबो बिदिनो सावमिन बियो मालाबा बिदिनो रुथि जानो बिला बायो बिदि आरो ओमफ्राय सानसेखालि दाना रुथि जानो होननानै रुथि बानायनो थिनबाय फिसाफ्रा रुथि गोरानखौ आरो रुथि गोराना सिगां बानायजेननाव रोङामोन आङो रुथिखौ दाना नाबाय नानानै ओमफ्राय सावबाय सावनानै दाना नानायाथ' बारा मोजां जायासै बारा रोंजोबा नालाय आङो ओमफ्राय दाना फार्सट सावनायनि खोथा ओमफ्राय दाना गोरा जाबाय रुथिआ ओमफ्राय गोरा जानाइखाय दाना फिसाफ्रा हाब रुथिआ जायाखै मानो बेबादि सावा मामि होनना बुंबाय आरो आंखौ

गैया रावबो जालायनाय जायासै ओमफ्राय सावमिन खौबो सानसेखालि सावमिन माबाखौ लाबोबाय आरो आङो लाबोनानै बिदिनो दैयाव माबागोरबाय दैयाव एसे दै गुदुंआव होबाय होनानै बोखांनानै एवबाय आरो ओमफ्राय एवनानै बे मसला थसलाफोरखौथ' मोजाङै रोंजोबासै एवनायाबो बारा मोजाङै जायासै दाना सावमिन आनो बारा साइस जायासै आरो बोरैबासो जाबाय रंबो गैया खालार गैया बोरैबासो जाबाय दाना बेखौबो ओनदैफ्रा हाब मामि सावमिना बोरै बेबादि जाखो जाबाय आरो जाजाया मामि नोंनि सावमिन सावनाया जाबाय थिग बेबादिनो आरो आङो मालाबा मालाबा नायो आरो आंथ' माबाया आंथ' जेबो मावा ओरैनो न'आव फिसाफोरनि बिदिनो सोरांबा आङो ओंखाम सङो सु बिदिनो स्कुला माबायावनो नालाय साराय सादथा यावनो थांनांगौ नालाय स्कुला ओमफाय फुङावनो सिखारो आरो आं फुंआवनो सिखारनानै साराय फासथायावनो सिखारनानै बिबदिनो रेडि खालामनांगौ आरो संनायनि ओमफ्राय ओंखाम संबाय ओइबासिनो दालि दालिखौ खनसेनो खुखाराव संखायो आङो खुखाराव खनसेनो संखाबाय ओमफाय बोरायाबोथ अफिस दङ बोरायखौबो माबानांगौ बोरायनोबो थाब जाहोनांगौ बोरायाबो नयथायावनो थाङो ओमफाय दाना बिदिनो फिसायखौ जाहोखांबाय जाहोखांनानै ओमफाय आरो बोरायनो संफिनसैलाय बिदि आरो न'आव संहोखांजोबनानैसो आङो रेडि जानोसैलाय दुगैसै न' इरि सिबस्रांनानै ओइबासिनो आरो गथ'फोरखौ लायनो थांफिनसैलाय बिदि आरो न'नि खामानि मावग्रा नालाय आंथ' माबाया खामानिफोरखौ बेनोसै आरो आंना थांलाय फैलाय फिसाफोरखौ दोनलांलाय दोनबोलाय बेनोसै आरो